जेह्ड़ी स्हेई न्यूज़ होंदी ना कुसै बी चीज़ दी स्हेई खबर होंदी ऐ ते ते ओह्दे कन्नै बड़ा अच्छा असर पौंदा ऐ समाज पर जेल्लै कोई बुरी खबर फेक न्यूज़ आई जंदी ऐ गलत खबर अगर आई जंदी ऐ ओह् साढ़े समाज गी बड़ा इक्क इफैक्ट करदी ऐ मतलब जि'यां कि लाई लैओ समाज बिच इक्क लड़ाई दा म्हौल बनी जंदा ऐ दंगे फसाद दा म्हौल बनी जंदा ऐ ते दंगे फसाद करने ई देश गी कदें कदें प्रॉफिट निं होंदा नुक्सान गै होंदा ते फेक न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ा बूरा असर करदी ऐ सोसायटी उप्पर पर जेह्की रियालटी ऐ रीयल खबर ऐ की के फेक न्यूज़ ते रीयल न्यूज़ पर बड़ा अंतर ऐ